हैलो हां जी हां हट्टी गै इ'यां दुद्ध थोह्ड़ा जेहा गै तुस बथ्हेरा लेई जाओ तुसें किन्ना चाहिदा तुसें अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ पर लेई जाओ तुस ते आपूं लेई जाओ जां भेजो कुसै गी नेईं पनीर बी ऐ पनीर तुसें केह् केह् चाहिदा पनीर घ्यौऽ दुद्ध देहीं सबकिश ऐ साढ़ै अच्छा अच्छा हां चलो पान्ने भांडे च अस ते ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ